म्हापसा पेडणे फोंडा पणजे मडगांव बिचोली सावंतवाडी वेर्णा नावेली वास्को चिखली साकवाड कुठ्ठाळी शिरगांव साखळे केपें दुर्भाट साखरवाडा खांडेपार फातोड्डा गिरी नेवऱ्यां राय कुडचडे सावडे पारश्यां बोगमाळो नुवें नावेली कुकळ्ळी फातर्फा होणा बांबोली शांतीनेज पिलार आक्षी बाणस्तारी कलंगूट बागा अंजुना कोलवा मेराम जांबावली शिरदोना खारेबान माशेल दुर्भाट आमोण्या केळशी कासावली बेस्थोड्या असनोटी बोगद्याल सडा बेल्ला बायणा मादो ओल्ड गोवा कुर्तरी आंबाजी